मां हिन वक़्ति पंहिंजो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स जे फ़ील्ड में आहियां उहे जेको कमु आ मां हुन मां हंड्रेड परसेंट सेटिफ़ाइड आहियां ऐं जेको आ हिनजो फ़्यूचर जेको आ काफ़ी अॻियां वधंदड़ आहे छोजे करे इलेक्ट्रिक कमु जेको आ उहो ॾींहों ॾींहुं वधन्दो थो वञे ऐं रोज़ु माण्हुनि खे नयूं नयूं शयूं जी ज़रूरत पए थी माण्हू जेके आहिनि जेकी उन्हनि जी जेकी खपति आ वधन्दी थी वञे त माण्हू जीअं जीअं खपति जे लाइ पंहिंजी डिमांडस कनि था त उहो असां हुननि जूं पूरी कंदा था वञूं अॻियां वञी करे पंहिंजो फ़ियुचर जेको आ काफ़ी वधंदड़ आहे त हिन करे मां पंहिंजे जॉब मां सेटिफ़ाईड आहियां